हाँ मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है लेकिन उद्योगों में भी इसकी अच्छी हिस्सेदारी है मध्य प्रदेश औद्योगिक व्यापार में सातवें स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश में उद्योग की माध्यमिक आर्थिक गतिविधि का भी हिस्सेदारी है तो जैसा कि मैं आपको उद्योग के बारे में बता रही थी मध्य प्रदेश काफ़ी निरंतर प्रयास कर रहा है और चीनी का कारखाना भी मध्य प्रदेश में ही है जो कि उन्नीस सौ चौतीस में स्थापित किया गया है कपास कारखाना उन्नीस सौ छः में स्थापित किया गया सीमेंट कारखाना उन्नीस सौ बाईस में स्थापित हुआ और पेपर मिल का कारखाना उन्नीस सौ अड़तालीस में स्थापित हुआ मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश के सात जिलों भोपाल इंदौर ग्वालियर रीवा और जबलपुर उज्जैन सागर को विकसित जिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है